सरकारी विभाग जो होते हैं अपना अलग अलग कार्य करते हैं ऐसे की वन विभाग हो गया और जल विभाग हो गया और इस्कूल शिक्षामित्र वगैरह हो गया यह सब अलग अलग कार्य अपना करते हैं जैसे कि जल जल विभाग हो गया अपना ट्यूब वेल वगैरह इस्तेमाल करते हैं और टाइम से चलाते हैं और खेती करवाते हैं टाइम से पानी वगैरह देते हैं सिंचाई विचाई होता है गेहूँ गेहूँ के समय में वगैरह उगाया जाता है पहला पानी भर कर उसके बाद फुलैवा वगैरह करते हैं बिसार वुसार ये खाद वगैरह डाल कर बिसार वुसार डालते हैं वो इसी हिसाब से ये जल विभाग वगैरह वाले करते हैं और वन विभाग वाले भी ऐसे पेड़ पौधे लगते हैं और उसमें बराबर पानी का व्यवस्था देते हैं जो कि सूखे न पेड़ और जैसे जंगल वाले जो हैं आप लोग तो लकड़ियाँ उसमें का काट देते हैं लेकिन काटने से मना करें उसे रोके क्लेम करें उस कोई भी कटे व्यक्त उसपे क्लेम्प करें और रोपने काटने से मना करें की काटे न इसे ठीक ये सब वन विभाग का काम है और इस्कूल का है क्या कहते हैं अपना टाइम से इस्कूल जाए पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे बच्चे जितने भी बच्चे हो हमारे घर के हो या किसी के भी घर के सारे बच्चे जो हैं ध्यान दें अपना इस्कूल पर